एकगो सलवार सूट हम मङ्गेले रहियै जे दोकानमे देखिके कहले रहे ओकर दाम पचीस सए टाका रहै ओ दोकानमे ऑनलाइन देखलिए तऽ ओ साढ़े बारह सए टाकामे मिलै रहै बहुत अच्छा प्रोडक्ट छै कपड़ा भी बड़ा अच्छा छै एकदम पूरा कॉटन छै गरमीके मौसम छै अभी पहनलिये देखैमे भी पूरा अच्छा लागै छै पूरा एकदम आरामदायक छै रहै छै ऑनलाइन प्रोडक्ट कोइ कोइ बहुत बढ़िआँ रहै छै पहनेके बाद सुन्दर सा सब बड़ाइयो केलकै हँ बहुत अच्छा कपड़ा छौ